हँ हेलो हँ हम अनुपम सिंघ बोल रहल छिऐ हँ हमरा पता लागलै की अहाँ एक जर्नलिस्ट बहुत नामी गामी छिऐ तऽ हम जर्नलिस्टमे एडमिशन लेलिऐ हँ तँ हमरा अहाँसँ किछु एक्सपीरियंस चाही की अहाँ केना करलिऐ हँ कना कना करैके छै हमरा कना पढ़ाइ करैके छै ओकर की समय छै कि ड्यूरेशन लागतै

हम पूर्णिया कॉलेजमे लेलिऐ हँ एडमिशन पूर्णिया कॉलेज जी हाँ पूर्णियामे अपने डिस्ट्रिक्टेमे लेलिऐ हँ जी एहि लऽ एहि लऽ एहि लऽ अंग्रेजियो स्पोकनके जरूरत पड़तै एहि लऽ अंग्रेजियो अंग्रेजियो बोलके जरूरत पड़तै

आओर एहि लऽकोनो एस्ट्रो क्लास करए पड़तै जेना कॉलेजमे एडमिशन तऽ लए लेलिऐ कोनो एक्सपीरियंस आदमीसँ एक्स्ट्रा लैतिऐ रहऽ तऽ ओहो कोनो किछु करए पड़तै

अजी तऽ अहाँ अहाँ हँ अहाँकेँ सेशन कोन रहए तऽ शुरू शुरू शुरू के दिनमे कोनो संघर्षो करए पड़ै छै नौकरी चाकरी लए

हँ आओर कोन फील्डमे जाएके परतै ठीक